ہاں پہلے کے زبانے میں جو ہے کنواں سے لوگ کام کر لیتے تھے کنواں پر بھیڑ لگا رہتا تھا کنواں سے پانی کھینچ کھینچ کے جو ہے نہاتے تھے دھوتے تھے اور اب کے وقت میں جو ہے ٹیبول ہو گیا ہے تو اب ٹیبول ہو گیا ہے تو ٹیبول پر آدمی کام کرتے ہیں استعمال کرتے ہیں دوسری بات ہے کہ ہر گھر میں جو ہے موٹر کا ووستھا ہو گیا ہے تو موٹر جس گھر میں ہے آدمی کے پاس ہے تو کسی کے پاس موٹر ہے تو موٹر سے اپنا کام کر لیتے ہیں کسی گھر میں موٹر نہیں ہے تو اپنا ٹیبول ہی سے لوگ استعمال کرتے ہیں اور کنواں کا تو اب پہلے وقت تھا پہلے زمانے میں لوگ کنواں پر ہی استعمال کرتے تھے لیکن اب تو ویسا نہ ہے اب کا سمے تو چینج ہو گیا ہے اب زیادہ تر جو ہے آدمی وہی ٹیبول ہے اور اس کے بعد جو ہے موٹل موٹر کا استعمال کیے ہوئے ہے اور موٹر ووٹر سے جو ہے اپنا کام کرتے ہیں باقی جو ہے پہلے والا سسٹم اب نہیں رہا اب تو وقت چینج ہو گیا ہے کسی کسی گھر میں جو ہے اچھا سویدھا ہے کسی گھر میں اتنا بہتر سویدھا نہیں ہے تو آدمی اپنا ٹیبول سے استعمال کر رہے ہیں پانی چلا رہے ہیں اسی سے اپنا نہانا دھونا کھانا پینا اپنا کر رہے ہیں